देल गेल अछि अपना मिथिला भाषामे मिथिला भाषामे देल गेल अछि कलामे सबसँ आगा छै सब कला सभमे बढ़ल छै जे छै से ई मैथिली आओर कला साथ साथ से सङ्गीत कला सङ्गीत कलामे अनेक वाद्य सामग्री छै गायन छै बाजन छै बाद्य समाग सामग्री छै अइ सामग्री से लोग आओर आगा बढ़इए अइ सँ की होइ छन्हि कि लोक आगा बढ़लक कलाके प्रवीण भऽ गेल कलामे हुनकर से समय रूचि लागय छन्हि आओर जानकारी भेलाके बाद ओ नीक पाइयो भेटय छन्हि हुनका अनेक तरहके विशिष्ट भोज भोजनो भेटै छै अइ लेल सांस्कृतिक कार्यक्रममे अनेक तरहके भाषामे अनेक तरहके सङ्गीत संस्कृत भाषामे सङ्गीत भाषामे अनेक तरहके भाषा छै ओइमे सँ सबसँ से सब से प्रशस्त भेलै सङ्गीत भाषा सन्स सङ्गीत सबके प्रिय छै लोकप्रिय छथिन भगवानो देलखिन हेँ कलियुगके बड़ हरि गुण गा गाबय लए कलियुगमे इएह टा आधार देलकइ हइ अइ दुआरे संस्कृत भाषा या सङ्गीत भाषाके विशेष ध्यान रखबाके चाही ई हमरा सबके यऽ हमरा अपना से सहरसा मधुबनी दरभंगा ईसब छी मैथिलीके मैथिलीके गढ़ छी मैथिलीके राजधानी छी अइमे हमरा सबके हमेशा हमेशा शिल्पकलामे कत्तेके होइ छै जकरा कि से से कपड़ा बुनयके कपड़ा सिलयके कपड़ा अनेक तरहके कपड़ा पहिरयके अइ दुआरे हमेशा सब चीज नीक रहबाके चाही जे अइ दुआरे चाहय छी कि हमसब सब खुशहाल रही संस्कृतमे विशेष बे सङ्गीतमे बेसी ध्यान हमरा हमरा अपन अपन खास निजी विचार अछि कि संस्कृत सङ्गीतमे हम बेसी हमरा समय हम दै छी आओर हम हमेशा चाहय छी कि सङ्गीत हमरा नहि छोड़थि आओर ने हम हुनका छोड़ियनि आओर इएह मुक्तिके भावना छियै मुक्ति अन्तिममे इएह छियै कलियुगके बल हरिगुण गा अइमे से हम हम से कलामे हमेशा रहय छी हमेशा प्रवीण रहय छी अइ लेल अपने से हम आज्ञा माँगय छी